जेना कुकर रहऽ कुकर लागै रहऽ बहुत सुन्दर कुकर बहुत खराब भए गेल कुकर खरीदएके मोन रहऽआब जे खरीदलहुँ कुकर तऽ एक हजार टका लागल एक हजार टको बर्बाद भए गेल कुकर नहि अच्छा भेल कुकर जेना फाटि गेल गैस पर चढ़बैके बाद कुकर देबऽ रहऽ आब जे कोइ किनतै ने तऽ ओकरा कहबै नहि किनैला कुकरमे बहुत खराब भए जाइ छै कुकर चनकि जाइ छै कुकर खराब भए जाइ छै तऽ ओ कुकर खराब भए गेलए आब जे छै ने से लोक जे आओर केओ किनतै ककरो नहि कहबै कुकर किनैला बहुत खराब कुकर चलै छै ओकर साग सब्जी नहि बढ़िआँ लागल खाएमे कुकरमे दालि नहि बढ़िआँ बनल कुकर नहि किनना चाही कुकर बहुत खराब होइत छै कुकर तकरबाद की कहै छै ओहिमे आलू जे उसनलहुँ ओ अन्दरे अन्दर फाटि गेल ओ अलुओ नहि बढ़िआँ लगै छै ओकर सब्जी नहि बढ़िआँ बनै छै तऽ कुकर तऽ लए कऽ ठका गेलहुँ पूरा एक हजार टका जे रहा सेहो बुरि गेल दोसर जे केओ लेतै कुकर ओकरो बन्द कए देबै ओकरो कहबै कुकर नहि लए लए कुकर बहुत घटिया आबए लगलै